جب سفر میں میں رہتا ہوں تو کافی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جو شاید نہیں ہونا چاہیے اور اس میں میں صاف صاف میں حکومت کا حکومت کی غلطی ٹھہراؤں گا کیونکہ جتنے بھی عوام ہوتے ہیں وہ عوام اپنی من سے اپنے تن سے راضی خوشی سے جو ہے محنت سے کسی کو جتاتا ہے کسی کو حکومت کی گدی پہ بیٹھاتا ہے اور یہ سوچ کے بیٹھاتا ہے کہ وہ عوام کی ساری تکلیفوں کو دور کریں گے اور اس کے لیے سہولیت پیدا کریں گے لیکن اس طرح کا دکھتا نہیں ہے کیونکہ جب میں بائی ٹرین سفر کرتا ہوں تو بائی ٹرین سفر کرنے کے دوران کسی بھی طرح کے ایسی گارڈ کو میں نہیں دیکھتا جو کہ کسی سے اگر چوری کی کوئی شکایت ہو یا کسی کا کسی کے ساتھ غلط ویوہار کیا جا رہا ہو چھیڑ کھانی کی جا رہی ہو تو فوراً گارڈ کے ذریعے جو ہے اس کو حراست میں لیا جائے گرفتار کیا جائے ایسے منچلوں کو پکڑا جائے لیکن ایسی کسی بھی طرح کا کوئی معاملات یا دکھتا نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں یہ حکومت کیا سوچتی ہے یا پھر حکومت نے جس کو نوکری پہ رکھا ہے ان کا کیا مزاج ہے یہ نہیں کہہ سکتا لیکن دو ہزار چودہ کے بعد جو سرکاریں یا حکومت بدلی ہیں ان کے بعد جو ہے اکثر سفر کے دوران میں دیکھتا ہوں کہ کسی ایک سمودائے کو خاص کر الپسنکھیک کے مسلموں کے ساتھ ان کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے اکثر برا ویوہار کیا جاتا ہے